बिहारमे प्रायः आब सभ जिलामे अस्पताल सह कॉलेजके स्थापना भऽ रहल अछि सरकारके चाहियै जे ओहिठाम जे पोस्टेड डॉक्टर नर्स एण्ड अदर स्टाफ जे समयपर आबथि आओर गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा दऽ सकैत छथि ओना हमरा जनैत प्राइभेट आओर सरकारीमे जे लागतके फर्क छै तकरा किछु कम कयल जा सकैत अछि जेना प्राइभेट हॉस्पिटलमे नियमसँ बेसी पैसा लगैत अछि ओहिना सरकारी हॉस्पिटलमे नियमसँ बहुत कम पैसा लगैत अछि जकरा बढ़ाएल जा सकैछ आओर प्राइभेट हॉस्पिटलमे किछु घटाएल जा सकैछ सरकारके स्पष्ट एकटा निर्देश होयबाक चाही जे डॉक्टर अवश्य स्वास्थ्य केन्द्र हो या जिला अस्पताल हो या पी एम सी एच डी एम सी एच या या सूपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल जेना आई जी आई एम एस एम्स एहिमे समयपर रोगीके इलाज भऽ सकैत हमरा नजरिमे प्राइभेटके माध्यमसँ जँ अहाँके इलाज होइत अछि ओहिसँ बढ़िआँ सरकारी डॉक्टरके माध्यमसँ भऽ सकैत अछि एहि दुआरे जे हुनका ई चिन्ता नहि रहैत छनि जे हमरा अगिला पेशेन्ट चलि जेताह जाहिसँ आओर ओ हमरा पैसा नहि भेटत ताहि दुआरे हम बिहार सरकारके अनुरोध करबनि जे बिहारमे जे लचर व्यवस्था छै चिकित्साके क्षेत्रमे खास कऽ कऽ ओकरा नीक कयल जाए